हमर गाँव घरमे सबसँ प्रसिद्ध जे कहियै यदि सबसँ नीक जे कहियै से मतलब तिलकोरके कहल जाइ छै जे कि एकर मतलब एकरा बनाबयके तिलकोरके सबसँ पहिले तरूआ होइ छै तऽ तरूआ बनाबयके लिये पिठार मतलब ओकर पहिने चाउर भिजाउ तखन ओकर पीसू पीठार तखन ओइमे नमक दियौ हरदि दियौ मिरचाइके बुकनी दियौ तखन ओकरा पानिमे घोलिके कनि मोटगरेके देबय तखन यदि तिलकोराके लगाके छनबय तऽ ओ बहुत नीक होइ छै ओना तऽ बेसनोमे बहुत नीक होइ छै लेकिन बेसी बेसनवला ओते कुरकुर नहि करय छै जते पिठारवला करय छै ओना पिठारवला जे चीज रहय छै ओ बहुत नीक होइ छै तिलकोरा बहुत नीक होइ छै पिठारमे आओर ई आओर ई जिला ई संस्कृतिमे ई दर्शाबय छै जे ई मतलब देश विदेशमे तऽ कमसम कतहु रहय छै कि ई भेटत कि नहि भेटत लेकिन ई गाँव घरमे हरेक जगह भेटत आओर ई अते नीक मतलब छै जे भोजन छै जे कि हमर पाहुन परख एतथि सब तिलकोराके लोक सबसँ बेसी मतलब नीक मानय छै एकरा इएहसँ लोक आवेश करतथि मतलब खेनाइ बनबय जेतथि आन तरुआ होइ नहि होइ लेकिन तिलकोराके बहुत पवित्र आओर नीक मानल जाइ छै ओना ई बहुत फायदेमन्दो होइ छै तिलकोरा लोक ओनाहियो एकरा भुजिके लोक खाइए लेकिन तरुआ तरुआ जे होइ छै तऽ ओ पाहुन परख परख जे अबइए तऽ तिलकोरोके तरुआ देल जाइ छै ई बहुत प्रसिद्ध भोजन भेल हमर मिथिलाञ्चलके